हॅलो आं हांव संकल्प उलयतां हिंगां काणकोण केप्यांच्यान उलयतां आं मागे मरे मात्शे ते नाल्ल जाय आसले थोडे चवथी खातीर म्हाका एक तिनशीं चारशीं तश जाय आं हा हय पूण तुगेले जाय तितले मेळटले पूण आनीक तितू कोणा कोण आसा तुगे वळखीचे आं आनी वळखी कोण आसा तुगेलो आनी नाल्ल गाय आस काडपाचे काणाकोण कोण तो सांग तेगे आं आं पयश पूण पयशे बी अशे कितले पडटा एक दोन तीन नाल्ला अशे तुगेले

एक नाल्ला वीस रुपया आं पूण मरे आनी ताका बी विचार तुगे तो फ्रँडा कितले पडटा काय आं मागीर मागीर म्हाका चारशीं जाय सारके आं याद्दीन सांग पूण म्हाका जाय ते अर्जंट जाय चवथीक नाल्यार मागीर बेजार येता न्हू लास्ट टायमा रावल्यार आनी ताका कितले पो प्राय कितले प्रायस कितले पयशे पडटा अशे सा सगळे आं मागीर ताका सांग तूं आनी डिस्कावंट बी की कांय ना तेजे बद्दल मागीर आं मागीर ताका सांग तूं वळखीचो म्हूण सांग आपल्याले आं आनी सांग बरें तर आं बरें